असांजे ठाणा डिस्टिक में घणे ई ॾिणवार मना मल्हाया वेंदा आहिनि धूम धाम सां जंहिंमें महाराष्ट्रा जो असांजो जो ठाणा डिस्टिक जो मेन ॾिणवारु आहे गनपति हिन गनपतिअ जे सीज़न में स्कूल बि पंज ॾींहं कंपल्सरी बंदि हूंदा आहिनि छाकाणि त गनपति जाम धाम धूम मल्हायो वेंदो आहे उन खां पोइ ॾियारी बि हिकिड़ो असांजो फैस्टिवल आहे जंहिंमें माण्हू नवा कपिड़ा पाईंदा आहिनि फटाका ॿारींदा आहिनि घर में मिठायूं आणींदा आहिनि ऐं हर घर में ॾीया बिया लॻाईंदा आहिनि तंहिंखां पोइ हिकिड़ो असांजो होली फैस्टिवल आहे जंहिं ते ॿार पिचकारियूं खणी हिकु ॿिए खे रंगु हणंदा आहिनि ऐं तंहिं ॾींहं ते धूम धाम सां सभु हिकु ॿिए सां गले मिलंदा आहिनि ऐं रांदियूं रुंदियूं कंदा आहिनि होलीअ जे रंग में ॿार गुलाल पाणी ऐं हिननि हुननि सां सनानु कंदा आहिनि ऐं संक्रांति बि असांजो हिकिड़ो त्योहारु आहे जंहिं ते तिर गुड़ ऐं हीउ उहो माण्हुनि खे खाराईंदा आहिनि पाण में माण्हू विरिहाईंदा कंदा आहिनि